हर कोई ॻाल्हाइण पसंदि न कंदो आहे नृत यानि डांस जे माध्यम सां पंहिंजूं भावनाऊं व्यक्त करे सघजनि थियूं भावनात्मक अभिव्यक्ति ज़ाहिर करण या पंहिंजे तनाउ खे परे करण जो हिकु सुठो माध्यम आहे डांस जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो त घर में कोई बि मंगल कार्ज महिल असां ॾाढो कुॾी कुॾी डांस कंदा आहियूं ऐं पंहिंजी ख़ुशीअ जो इज़हार कंदा आहियूं धीमी गतिअ सां हलण वारियूं हरकतूं दुख या उदासीअ जी भावनाऊं व्यक्त कंदियूं आहिनि जॾहिं कि तेज़ु हरकतूं ताकत ऐं खुशी ज़ाहिर करे सघनि थियूं